नमस्ते भैया बोलिए बोलें भैया मिल जाए मिल जाएगा भाई कौन सा फ़ोन चाहिए आपको रेडमी कौन सा अच्छा ठीक ठीक है मिल जाएगा मिल जाएगा आपको लोन भी हो जाएगा भाई डाउन पेमेंट करना पड़ेगा थर्टी पर्सेंट

हाँ हाँ गारेंटी रहेगी गारंटी वारंटी सब कुछ रहेगी

हमारी आपको बेश्ट सर्विस मिलेगी हमारी दुकान बंधवा बाज़ार में है बंधवा बाज़ार आपको पता है ना बंधवा बाज़ार में है वह पुलिस चौकी है ना पुलिस चौकी के बग़ल में

विवो ट्वेंटी वही है बाईस हज़ार पाँच सौ की तो कै कैस चाहिए कि हो जा हो लोन हो जाएगा हो जाएगा भाई लोन हो जाएगा आपको मिल जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं आप डाकूमेंट ले कर आइए सब कुछ हो जाएगा और कई सारे फ़ोन है आप चेक कर लीजिए ओप्पो है और सैमसम का है

टेक्नो का है एक नया फ़ोन आया है मार्केट में

डाकूमेंट ना सर एक आधार कार्ड पैन कार्ड एक कैंसल कैंसल हुआ चेक हाँ ले कर आना पड़ेगा ले कर ले कर आएँगे आप तभी हो पाएगा और कुछ हो हो जाए हो जाएगा भैया आप डाकूमेंट सारे डाकूमेंट ले कर आइए अपना हाँ और कै एक कैंसल चेक भी चाहिए कैंसल चेक भूलिएगा नहीं हाँ आप फ़ोन कौन सा कौन सा फ़ोन लेंगे आप रेडमी नाइन ए लेंगे ना ठीक ठीक है भैया आप आ जाइए अपना देखो एक अधार कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड एक कैंसल चेक ले कर आइए हाँ आ जाइए आप कश्टमर हैं दुकान दुकान पर फिर बात कर लेते हैं नमस्ते